हमारे संग्रह में हमारा पसंदीदा जो टुकड़ा है वह एक बिजली का तार है और बिजली के से बिजली का एक बल्ब है जो हम सातवी या आठवी कक्षा में पढ़ते थे तब हमारे स्कूल के अध्यापक ने विज्ञान के अध्यापक ने एक हमे कार्य करने के लिए दिया था जिसमें हमें यह दिखाना था की उसमें बिजली से बल्ब बल्ब को बिजली के तारों से कैसे उसको जोड़ कर बल्ब जलता है जैसा कुछ हमें बिजली का प्रायोगिक कार्य दिया गया था तो इसमें हमारे दो तीन दोस्त जने दोस्तों ने मिल कर हमने वह कार्य पूरा करा था तो वह आज भी जो कार्य है वह हमारे मेरे पास अभी भी रखा हुआ है जिसमें हम दोनों दो तीन दोस्तों ने बहुत ही मेहनत के साथ वह प्रायोगिक विज्ञान विषय का वह प्रायोगिक कार्य पूरा किया था उसमें हम लोग एक दुकानों से एकठ्ठा करके तार ले कर आए थे एक छोटा सा बल्ब ले कर आए थे बैटरी लेकर आए थे सैल लेकर आए थे सो उसका एक गत्ता लेकर आए थे उन सभी चीजों का जोड़ करके हमने एक ऐसा प्रायोगिक कार्य किया था जिसमें हमनें सैल और तारों को जोड़ के बल्ब जलाया था तो वह मेरे संग्रह में आज भी यादगार है और वह मेरे संग्रह में मेरा पसंदीदा टुकड़ा है जिसके लिए हमने काफी मेहनत करी थी